میں موسیقی کا کوئی ساز نہیں بجاتا البتہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں گٹار سیکھوں کاش میں سیکھ پاؤں کیونکہ حالات موافق نہیں ہیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی وہ وقت آیا ہے سیکھنے کا لیکن اگر وقت آیا تو میں گٹار سیکھنا پسند کروں گا